मैं ये सब बहुत इकठ्ठे करके रखती हूँ इसे रखने से मेरे मन को शांत मिलती है ये एक बड़ी बात है और हमारे प्राकृतिक पदार्थ जो सब मतलब खो गये है उनको कोई नहीं रखता ओ सब जो चीज मुझे लगता है ये एक मूल्यवान चीज है मै उन सब को इकठ्ठे रखती हूँ और इससे मेरे जीवन में एक शांति मिलती है मैं एक जै मतलब लाइन से जाती हूँ ये मुझे अच्छी लगती है और इन सब चीज़ों को रखने से मेरे मन में क्या होता हैं न जो संरक्षण की गुण बढ़ती है जैसे कि हम मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती तो और मेरे जो मतलब पुराने लोग थे ओ कैसे थे उनके दैनिक जीवन कैसी थी उसकी बारे मे भी मुझे पता चलती है